हँ दीदी गैस तऽ लेलियै हमरा अरके गैसपर खेनाइ बड़ नीक बनबै छै जखन मोन भेल जेना एखन बैसाख महिना चलि रहल छै तऽ हवे बिहारि भेलै तऽ अपना घरमे कऽ धऽ दियौ आओर भानस बना लिअ चुल्ही चौकापर तऽ नहि हेतै दीदी समय मौसम खराप छै एहन समयमे सब डरि कऽ रहै छै आओर गैस रहतै तऽ घरमे अपन लोक जखन जे मोन भेलै तखन पजारि लिअ आओर पजारि कऽ खेनाइ बना लिअ